मेरा अगला सोआल एह् ऐ कि साढ़े खाने दे आइटम ते तेहारें बिच्च जेह्ड़ा खाना होंदा ऐ ओह् बड़ा गै सोह्ना होंदा ऐ जि'यां के लोह्ड़ी दा तेहार होऐ उस्सी लोक चिड़वे मुंगफली रेओड़ियां सब कुछ मेवा पाइयै ते खंदे न राती बेल्लै फिर ओह् पूरे लकड़ियां कट्ठियां करियै ते ओह्दा ओह् बनांदे झुरमुट जनेहा बनांदे ते उस्सी अग्ग लाइयै ते ओह्दे बिच्च ओह् अर्घ बी दिंदे सारे लोक कट्ठे होइयै अपने गै भैनां भ्राऽ ताए चाचे सारे कट्ठे होइयै ते ओह्दी परकरमां बी लैनियां ते ओह् बी करना एह् ते होई गेआ लोह्ड़ी दा तेहार ते देआली दा तेहार बी पटाके पटूके चलाइयै ते बब्बरू बनांदे बब्बरू बनाइयै ते खमीरे खमूरे जो खमीर बनाइयै ते राती बेल्लै दिवाली लक्ष्मी दी पूजा करियै ते एह् बी बनाई ओड़दे अग्गें औंदा फिर अग्गें र रक्खड़ी दा तेहार ओह् बी ते भैनां दूरा दूरा चलियै ते औंदियां रक्खड़ी दा तेहार मनान औंदियां बि लोह्ड़ी बिच्च टिक्का बी ते इ'यां होंदा कि औंदियां भैनां दूरा ते टिक्का लांदियां भ्राऽ गी ते ओह् बी ते केसर दा ते चावल दा टिक्का लाना ओह् बी बड़ा शुभ मन्नेआ जंदा खमीरे साढ़े डोगरें दी बरादरी दे बिच्च इन्ना अच्छा ओह् प्रोग्राम होंदा ऐ कि सौन जि'यां कि सौन म्हीने बी होंदा एह् बारशां जेल्लै शुरू होंदियां ते कुड़ियां अपने प्योकै आइयै राह्ड़े रांह्दियां राह्ड़े बी इ'यां चित्तरने ओह्दे आह्ला लेखा जि'यां शैल रंगोली बनाइयै उस्सी चित्तरना ते अग्गें साढ़े खाने दे मामले च जि'यां कोई ओह् बनांदे मद्धरा बनांदे मिट्ठे चावल बनांदे घ्यूर बनांदे चरूलियां बनांदे एह् बी ते साढ़े खाने दे बड़े ओह् न बड़े अच्छा बनदा ऐ ते जि'यां कोई कुसै दे देवी देवते दा भण्डारा होवै उत्थै दाल चौल अम्बल बनदा अम्बल बी अम्बलै बगैरा कोई बी धाम चंगी निं लगदी इ'यां कद्दू दा मिट्ठा खट्टा चाव बनाइयै ते ओह् सारे लोक खुश होइयै खंदे ओह्दे बिच्च मिट्ठे चावल बी होंदे मिट्ठे चावल जैदा लोक पसंद करदे गुड़ आह्ले बिच्च गरी छुहारे सारा कुछ पाइयै मिट्ठे चावल बनदे फिर केईं बारी हून नमां नमां कोई जोआई आए दा होऐ ओह्दे बास्तै मद्धरा बनदा मद्धरा बी गरी छुहारे सौंगी बदाम सब कुछ पाइयै दुद्ध पाइयै देसी घ्यो पाइयै ते ओह्दा मद्धरा बनाइयै उस्सी दिंदे खाने आस्तै ओह् बी बड़ा साढ़े इद्धर बड़ा ओह् ऐ रि खाने दा बड़ा ओह् ऐ टारडिशन केह् बोलदे उस्सी अग्गें फिर बनांदे घ्यूर बी बनांदे ओह्दे आस्तै घ्यूर मैदे दे ओह् घोलियै आटा ते देसी घ्योऐ बिच्च घ्यूर बनांदे फिर ओह्दे बाद साढ़े इद्धर लोक जदूं होंदियां न बारशां शुरू होंदियां ते बड्डी बड्डियां लोहां इट्टें दी बनाइयै चु'ल्ल ते लोह् उप्पर रक्खनी ते ओह्दे उप्पर चरोलियां बनानियां चरोलियां बी मिट्ठी दा बने दा होंदा निक्का जनेहा गड़बू उस्सी छेद कीते दे होंदे ते उस्सी उस्सी चैक्क चैक्क बनाइयै ते ओह् चरोलियां बनदियां न ते इस बास्तै चरोलियां बी ते बड़ियां मश्हूर न ते इत्थै लोक जदूं होंदियां लोह्ड़ी होंदी ऐ लोह्ड़ी बिच्च चिड़वे चौल सब किश खंदे न ओह्दे बाद दुए दिन खिचड़ी मनसदे लोक खिचड़ी बी बनाइयै ते खानी ते बड़ा सोआद देसी घ्यो पाइयै खिचड़ी बनानी होऐ ते बड़ा सोआद लगदा लोह्ड़ी देआली तेहार सारे फैस्टिवल बड़े शैल लोक कट्ठे होइयै मनांदे न ते ईद बी मनांदे केईं लोक गुरु पुरब बी मनांदे सब मनांदे न पर बड़ा मजा औंदा शैल मिली जुलियै रौंह्दे लोक साढ़े इत्थै डोगरे ते बड़े बड़ा अच्छा तेहार मनांदे न